इक्क फरवरी उन्नी सौ अस्सी बीह् मार्च दो ज्हार त्रैऽ कत्ती मई दो ज्हार इक्क सत्त जुलाई दो ज्हार दो ते इक्की अगस्त दो ज्हार त्रेई